हांजी छा पिया चओ

उहो त तव्हां रशीद नम्बर ॿुधायो कॾहिं ॾई विया छो त युनिफॉम त घणी पियूं सिबजनि ऐं प्लीज़ पंहिंजो नम्बर ॿुधायो अच्छा सेंट एग्नेस जी आहे अच्छा अच्छा उहो हा माफ़ कजे उहा अञा ठही कोन्हे ऐं ॿिनि ॾींहनि में ठही वेंदी छो त सीज़न जो टाइम आहे सभिनी ॿारनि जा स्कूल खुलिया आहिनि युनिफॉम ॾाढियूं घणियूं सिबणियूं आहिनि चङो हा त कमु ॾाढो घणो हुओ टेलर वरी ईद थी वई विच में त टेलर आहिया कोन त इन करे ऐं हाणे आरितवार शाम जो वठी वठजो सूमर जो पाए वेंदे तव्हांजी धीउ ठीकु आहे हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु संडे शाम जो वठी छॾिजो मूंखां हांजी हांजी असां वटि सभु सिबजंदो आहे ॿारनि जा फ्रॉक नाइट सूट गाउन स सूट शरारा गरारा मैक्सी सभु सिबजंदा हा सलवार सूट प्लेन सूट जी सिलाई साढा छह सौ रुपया ऐं कुझु उहो डिज़ाइन हूंदी त पोइ वधंदा वेंदा

हा त पहिरीं फिटिंग ॾिसु सिबाए पोइ धीरे धीरे ॾिसी वेंदा जिन जंहिं हिसाब सां कपिड़ा ॾींदासीं ॾिसी वठंदासीं हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे सिबाए ॾिस हा हा हा उहो ई विझंदासीं पहिरियों सूट डैमो ॾींदासीं पेइ हा हा उहो ई वठंदासीं न न युनिफॉम लाइ कोन दिक़त ईंदी हाणे ॿुधायो अथई त मूं कढाए रखी आहे बसि टेलर खे चवांस थी त हीअ हींअर ई कट कटिंग थी वेंदी त पोइ सिबजी हा हा उहो असां रखियो आहे ख़ासि करे स्कूलनि जो रखियल आहे ओॾी महिल जेतिरो बि जंहिंजो हूंदो आहे त खणी अच्छा अच्छा हा हा हा कढी रखंदासी कढी रखंदासीं हा हा त बिल्कुलु बिल्कुलु तूं भले ई ॾई ॾिजे ऐं असांजा बि टेलर हाणे अची विया आहिनि छुटी जे करे हुआ कोन तॾहिं असांखे ईअं थी हाणे टाइम हींअर सभु युनिफॉम ई सुबाइनि पिया कमु ॾाढो घणो आहे पर भले चई छॾिजे उहा हा हा न न कोन ॿुधाईंदा इहो त सही ॻाल्हि आहे हा हा हा हा बुटीक में एम्ब्रॉइडरी बि थींदी आहे ऐं हथ सां बि थींदी आहे मशीन सां बि थींदी आहे ऐं जहिड़ो डिज़ाइन हूंदो आहे तव्हां बि डिज़ाइन ॾेखारींदा त उहो डिज़ाइन बि ठही वेंदो एम्ब्रॉइडरी में हा हांजी हांजी असां वटि बि हा हा कैटलॉग आहिनि घणेई हा कारीगर असांजा एम्ब्रॉइडरी वारो हिकिड़ो मशीन वारो त हिते ई वेठो आहे हथ वारो घर खणी वेंदो आहे हुन खे निशान लॻाए ॾियणा पवंदा आहिनि या तव्हां पंहिंजा निशान लॻाए ॾियो त पंहिंजो हिसाब सां की हिते मूंखे हीअं खपे हीअं खपे त पो उहो कारीगरु हुन ई निशाननि ते जेको बेल चवंदा जेको चवंदा बूटी चवंदा सभु ठही वेंदो हथ सां बि हथ जी थोरी महांगी अथव ऐं मशीन जी थोरी जल्दी थो ठहे न मशीन जो हिक ॾींहं में ठही थो वञे ऐं हथ जो त कारीगर अॼ ते ई हा हा हा कंडे ते त लॻाइनि न हू इन करे रेट वधंदा हथ सां कमु कंदा त ज़रूर रेट वधीक वठंदा न अच्छा अच्छा अचजे ऐं ब बल्कि ॾिसजे तोखे ज़रूरु तसल्ली थींदी सुठी बिल्कुलु हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे आतवार जो अचु